हैल्लो नमस्ते हां जी रेट ते इ'य्यां पंज सौ कोला लेइयै शुरू ऐ बधिया जिन्नी मर्जी कराओ तुस अपने स्हाब कन्नै हां हां इ'य्यां दिक्खी लाओ तुस आप्पे क्लिनिक ओयो ते दिक्खी लैयो किस स्हाबे दी करानी जां केह् नेईं नेईं सोम मंगलवार

हां बाकि असें होर बी कुतै जाना होंदा एह् इक हास्पिटल बी उद्धर बी जाना पौंदा असें ते उद्धर बी जाइयै दिक्खना पौंदे पेशैंट हां ते बाकी क्लिनिक असैं मंगल ते सोमबार खोहल्ली दी होंदी नि ओ बारां बजे दे बाद

दिक्खयो तुस आइयै दिक्खी लैयो ते रेट स्हेई लग्गग ते कराई लैयो ठीक अच्छ